हाँ मध्य प्रदेश के जो बच्चे इच्छुक है जो विदेश जाकर अध्ययन करना चाहते है उनके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं जो की अपना अध्ययन विदेश जाकर पूर्ण कर सके उनके लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्थाएँ हैं और वह अपना अध्ययन को पूर्ण कर सकते हैं विदेश जाकर अगर किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो तो उनके लिए स्कॉलरशिप है और कई प्रकार के फेलोशिप कार्यक्रम भी करवाए जा रहे है जिसमें वह अपने अध्ययन के साथ साथ अपना जो अपने अध्ययन के साथ साथ वह पैसा भी कमा सके और साथ में अपना अध्ययन भी पूर्ण कर सके और साथ में और रिसर्च भी कर सके इसी प्रकार ऐसे कई बच्चों के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें आदान प्रदान वाले कार्यक्रम भी होते हैं और स्कॉलरशिप वाले प्रोग्राम भी होते हैं फेलोशिप वाले प्रोग्राम भी होते हैं वह विदेशों में जाकर अपने रुचि अनुसार अपने अध्ययन को पूरा कर सकते हैं और शिक्षा को प्राप्त कर सकता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया जा रहा है बच्चों के शिक्षा के तरफ उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और उनके विकास के तरफ भी उनको दिया जा रहा है की वह अपना शैक्षणिक विकास पूर्ण कर सके और शैक्षणिक अपने को व्यवस्थित बना सके और वह व्यवस्थित हो सके और विदेशी पढ़ाई अध्ययन वह कर सके